आंनियाव लाइ दङो लाफा दङो आर जोगोनार दङो खुमब्रा दङो

आयौ दाम होइ लांथारोबालाय होनो नांसिगोनथ आरो दसथाखायाव जोगोनारआ फनसास थाखा

एसे खम दे दे दे लांदे मा मा मैगं नांगौ गासिबो मैगंआनो दंजोबो आंनाव दामआलाय बेनो खम बेसआ दस थाखा थाइबा गाहामबो दं मैगं लाना मैगं

लाव दङो

फनद्र थाखासो हो मुलाखो दस थाखा हो बेसेथो नांगौ थाइबायाव हरगोन दे दे दे जागोन दे दे नोंहाबो लाभ जानांगोनथ हा दुन्दिया दङो थाइबा मुथा

उफ उ बिदिनो जालायबाय दे दे थाइबायानो जासिगोन दे थालिर दङो दांसेयाव दाथ गोजां बोथोरनि दिन जिहेथु दामआ खम जागोन नालाय दे थाइबा खरि हो हा था दे दे दे दे जागोन दे

मा मैगं नांगौ मा मैगंबाव

आलु आलुआलाय दा गायनायखोलाय बबाव मोननो दालाय होइथ गरसि दङो थाइथामै हो

लांफैदो लांफैदो दे दे दोनदो दोनदो